ہلو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہے

آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے پانی کو لے کر جی پانی کو اچھے سے رکھنا چاہیے کیونکہ ہے نا وہ پانی ہم کو کھلا بھی اس سے کچھ بھی بیماری ہو سکتا ہے بہت ساری جیسے ملیریا ڈینگو یہ سب ہم لوگ کو بہت کم یوز کرنا چاہیے گھر میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب اپنے گھر میں ہی پانی جی جی جی بالکل بتانا ہوگا لوگوں کو یہ اس کی سکھانا ہوگا کہ پانی کا کم کریں پانی برباد نہ کریں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ بات کریں گے